میرے پسندیدہ اداکار قادر خان ہیں انہوں نے بہت سی پرانی فلموں میں کام کیا ہے انہوں نے بہت سی فلمیں کام کیے ہیں یہ اپنے دور کے سب سے زیادہ مزاحیہ کردار نبھاتے ہیں جو کہ انہوں نے بہت سی فلموں میں ولن کا کردار بھی نبھایا ہے یہ زیادہ اپنے مزاحیہ کردار کے لئے نب جانے جاتے ہیں انہوں نے بیوی نمبر ون قلی نمبر ون جیسے فلموں میں کام کیا ہے میرے لیے ان کا مزاحیہ کردار پسندیدہ ہے قادر خان موجودہ وقت میں بھی فلم انڈسٹریز میں بہت بڑا نام کمایا ہے